हैलो आप मछली वाली दीदी बोल रही हो हाँ तो मछली कौन कौन सी है आपके पास अच्छा तो कितने रुपये के जी मछली है ढाई सौ रुपये यह कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा कौन कौन सी पतली वाली कितने रुपये के जी है अच्छा तो हमको एक किलो चाहिए था पर यह ढाई सौ रुपये नहीं हो रहे है यह सिन्गल कांटा का थोड़ा कम कर लीजिए हम को एक कीली मछली चाहिए थी हाँ थोड़ा कम कर लीजिए पचास अच्छा ठीक है ठीक है